आं मोसौखौथ' फिसिदों फिसिनाया ओमफ्राय मोसौआ आब्रा नालाय खारलाबायो नालाय बबेखौबा लावखब बबेखौबा थब्ला बबेखौबा माबा मा होनो बेखौ मेना खारला बायनायखौ खारला बायग्रा माबा माबि होननानै रायनानै नाम दोनो आरो आङो मोसौ खानाय समाव आरो दावखौबो सोरबा लानजाइ गैयि बा मै बुरलि बुरला होननानै रायो आङो लानजाइ गैयाबा बिदिनो होनो आरो बबेखौबा माबानानै रागा जोंनानै रायबा बबेखौबा फाग्लि माबा नोङो रांखिनि नोङो होननानैबो रायो आरो बिदि होनानै दोनो आरो बबेखौबा खासिबेलदा खासि दाव खासि खालामनायखौ दाव खासि बेलदाबो होनो बिदिनो बायदिसिना नाम दोननानै सोलिदों आरो आं